आङो दाखालिहाय चिटि ग'ल्ड लाबोदोंमोन माबा थिनस' थाखानि जोबोध मोजांमोन आरो बिराद फसायदोंमोन आं गाननो नाथाय गान्नानै दा जोबोद मोजां मोननानै आंगायनानै दोनबाय आङो अननानैनो